न मां पाण त पखियुनि खे कंहिं ॾाड़ मां न ॾिठो आहे पर मूं ॿुधो आहे त हू जामु सुठो लॻंदो आहे आम तौर जीअं पखियुनि खे ॾिसंदा आहियूं या पखियुनि जे मथां नज़र रखंदा आहियूं उन खां वधिक मज़ो कंहिं ढकियल जॻहि मां या ॾाड़ मां ॾिसण में ईंदो आहे इनकरे त घणाई दफ़ा जॾहिं असां पखियुनि खे सिधो साम्हूं ॾिसंदा आहियूं त हू घबराइजी वेंदा आहिनि जेकॾहिं हू खाधो खाईंदा हूंदा आहिनि त असां खे ॾिसीं हू खाधो खाइणु बंदि करे छॾींदा आहिनि या खाधो खणी भॼी वेंदा आहिनि कंहिं ढकियल जॻहि या ॾाड़ मां लिकी करे ॾिसणु सां असां हुननि जो व्यवहारु वधीक सुठे नमूने ॾिसी सघंदा आहियूं ऐं हू क़ुदरती तरह सां कीअं रहंदा आहिनि इहा बि ॼाण वधीक सूठी नमूने हासिलु करे सघंदासीं ऐं उन्हनि जे बचाव ऐं रख रखाव में चङी ॼाण मिलंदी